हम अपना बगीचामे देशी पौधाक शामिल कयने छी देशी पौधा मतलब भऽ गेल जे अपना देशमे जे पौधा लगायल जाइत छै जे अपन जे छै से एमहरका पौधा छै तेकरा शामिल करैत छै तऽ हमरा बगीचामे जे छै से विभिन्न प्रकारके पौधा हम देशी लगेने छी जेना किछु आमके अछि किछु जे छै से मजबूत लकड़ी जेनाकि सागवान भऽ गेल तकर छै तकर बाद मोहगनीके पौधा लगेने छी ई सब जे छै पौधा जे छै से अहाँकेँ बढ़िआँ बढ़िआँ मतलब जे छै से फर्नीचर तर्निचरके एहिमे यूज होइत छै एकर आओर भी विशेषता छै मजबूत होत छै आ पौधा लगयलासँ जे छै से सबसे बड़का बात छै जे पर्यावरण आ अपना सबके जे अखुनका जे समय छै ओहिमे पर्यावरणमे जे प्रदूषण छै ताहि के लेल बेसीसँ बेसी पौधा लगेबाके चाही पौधा रहतै तऽ ऑक्सिजन वायुमंडलमे जे छै ओकर जे मात्रा छै ओ समुचित रहतै आओर जखने ऑक्सिजन समुचित रहतै तऽ हमरा अहाँकेँ स्वास्थ्य सेहो जे छै से बढ़िआँ रहतै एहि लै कऽ ई बहुत महत्वपूर्ण छै जे पौधा लगाबी बेसीसँ बेसी लागाबी ताहिसँ पर्यावरण शुद्ध रहतै आओर सङ्गे सङ्गे हमरा अहाँकेँ जे छै तऽ ओहिसँ किछु उपार्जनो हेतै जेना नीक पौधा जे बेसी अहाँकेँ फर्नीचर वगैरहमे यूज होइत छै आमके पौधा जाहिसँ फल प्राप्त करैत छै ताहि तरहक बहुत महत्वपूर्ण छै